किसान हमारे समाज की रीढ़ है वे ही है जो हमें वह सारा भोजन उपलब्ध कराते हैं जो हम खाते हैं परिणाम स्वरूप देश की पूरी आबादी किसानों पर निर्भर है चाहे वह सबसे छोटा देश हो या सबसे बड़ा ताज़े फल और सब्ज़ियाँ तक हमारी पहुँच के लिए किसान जिम्मेदार हैं किसान सच्चे योद्धा हैं क्योंकि वे हमें भोजन उपलब्ध कराते समय कई चुनौतियों का सामना करते है किसान मानव सभ्यता से अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है किसान देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो किसान खेती करते है वे खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी उन्हें उचित पैसा और रहने के लिए सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं युवा आमतौर पर खेती में रुचि नहीं रखते हैं इसका मुख्य कारण खेती के बारे में उनकी पुरानी और अलाभकारी धारणा है युवाओं के लिए आयोजित एक सम्मेलन में लगभग सभी युवा उत्तरदाताओं का मानना था कि खेती से विमुख होने का मुख्य कारण खेती का गैर लाभकारी होना है